پینٹنگس کے لیے تحقیق اور حوالہ مواد جمع کرنے کا عمل فنکار کے انداز میں موضوع اور مقصد پر منحصر ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں پہلا موضوع کی تحقیق اگر کوئی مخصوص موضوع یا تھیم ہو جیسے تاریخ ثقافت قدرت انسانیت تو اس سے متعلق کتابیں مضامین اور مستند آن لائن ذرائع سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہے فنکار اکثر خود سے سوال کرتے ہیں میں کیا دکھانا چاہتا ہوں یا اس موضوع کا جذباتی یا علامتی مطلب کیا ہے دوسرا تصویری حوالے جات فوٹوگررافی فنکار یا تو خود تصاویر لیتے ہیں یا انٹرنیٹ کتب یا اورکیوکیوز سے ریفرینس فوٹوز استعمال کرتے ہیں آن لائن پلیٹفارمس گوگل پٹریسٹ پکسلس اینڈ اسپلیش امیجز وغیرہ بصری حوالہ جات کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں پرانی پینٹنگس اور فن پارے کلاسیکی یا معاصر فنکاروں کے کام میں متاثر ہو کر انداز اور کمپوزیشن سمجھی جاتی ہیں تیسرا اسکیچنگ اور نوٹس بنانا مشاہداتی خاکیں ابزرویشن اسکیچز اور نوٹس لے کر خیالات کو کاغذ پر اتارا جاتا ہے تاکہ کمپوزیشن بہتر بن سکے چوتھا ماحول کا مشاہدہ قدرتی مناظر روشنی سائے انسانی تاثرات یا سماجی رویوں کو براہ راست مشاہدہ کر کے ان کی تفصیلات تفصیلات ذہن نشین کی جاتی ہے پانچواں علامتی مواد سمبولزم اور رنگوں کو نفسیات علامتوں تئیں اور رنگ جذبات یا پیغام کو ظاہر کرنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں جن پر فلسفیانہ فلسفیانہ یا نفسیاتی تحقیق کی جاتی ہیں